जै माता दी में जेह्ड़ा इक लांगरी हा लंगर च कम्म कीते दा में कोट भडवाल सैंट्रल जे'ल जम्मू जम्मू डिस्टिक च ते घर मेरे रियासी डिस्टिक च न ते में लंगरै जिल्लै गेआ हा ते उस टैम मिकी इन्नी जाच नेसी ऐ ही ते जेह्ड़े उत्थै कारीगर थे ते उंदे कोला में आस्तै आस्तै जिल्लै जाच सिक्खना शुरू कीती रुट्टी शुट्टी बनाना कैदियें वास्तै जिल्लै तां उसलै रुट्टी बनदी होंदी ही इक राजमां बनी जंदे हे इक सब्जी इक राजमां बनांदे हे ते चौल बनांदे हे ते तंदुरै दे जेह्ड़े एह् होंदे हे साढ़ै कश्मीरी रुट्टी आखदे न उसी ओह् बनांदे हे जैह्ले में ते एह् बनांदे जिल्लै ते रुट्टी बनांदे रेह् ते मतलबै कैदी खंदे रेह् ते जिल्लै कैदियें बड़ी सिफत करनी मेरी भई ठीक ऐ बड़ी शैल रुट्टी बनाई दी ऐ ते ओह्दे बास्तै जेह्ड़े उत्थै स्टाफ था ते फ्ही स्टाप दी रुट्टी बी में बनांदा रेहा बनाई दी जेल्लै कैदियैं बी खानी उनें बी सिफत करनी के ठीक ऐ अच्छा खाना बनाए दा तुसें साढ़ै आस्तै ते दिंदे रेह् ते ओह्दे बाद जिसलै में साढ़ै उत्थैं दा टैंडर था कोई पंज साल दा हा एह् कोट भडवाल सैंट्रल जेह्ल जम्मू दा ते ओह् टैंडर जेल्लै साढ़ा में रुट्टी अस बनांदे रेहा इ'यां कैदियें बी बनाई ही में बैसे मिकी नेहा इन्ना हून ब्याह् कारज जेह्ड़े होंदे तां उंदा नेहा मिकी इन्ना तजरबा ब कनेही रुट्टी कनेई रुटटी बनदी अस कैदियें स्हाबै पर उंदे आस्तै बनांदे हे रुट्टी जेल्लै में पंज साल दबारा साढ़ा टैंडर उत्थै जेह्लै दा खतम होएआ रुट्टी दा लंगर दा तां फ्ही में ओह्दे बाद च फ्ही में घर आई गेआ घर आइयै इ'यां कुसै च ग्रांऽ च माढ़ा मुट्टा फक्शंन होंदे हे जेल्लै तां उत्थै चली जंदा होंदा हा में जाना जेल्लै ते इक बारी इक फंक्शन गी गेआ ते उत्थै इ'यां इक निक्का फक्शंन रक्खे दा हा उनें उंदे गेआ जेल्लै में तां उंदे रुट्टी शुट्टी बनाई में जेल्लै तां ओह् मगर पेई गे अहें रुट्टी बनाओ तुस तां फ्ही ओह् रुट्टी शुट्टी बनाई इन्दे असें ते उंदे जेल्लै रिश्तेदार आई गे रुट्टी शुट्टी खाद्धी उनें मतलबै ते उनें आखेआ भई रुट्टी ते बड़ी शैल बनाई दी इ'नें एह् कौन तुसें लोहाई सद्धे दा जेह्ड़ा उत्थूं दा भई इन्ना इन्नी सोह्नी रुटटी बनाई ते उनें आखेआ ऐ हा पैह्लें इत्थैं दा रौह्ने आह्ला मुड़ा रियासी डिस्टिक दा गै साढ़ै कोला गै ते एह् पैह्लै इ'यां कोट भडवाल कैदियें आस्तै रुट्टी बनांदा हा लंगर च ते इ'यां गै साढ़ा कारीगर जेह्ड़ा उनें सद्दे दा हा ओह् आया नी कोई बमार होई गेदा ते फ्ही मिगी सद्दी लैता उनें आखेआ चलो भई इसी सद्दी लैना हून टैम ते टपाना हा उनें ते ओह् रुटटी जेल्लै बनाई तां उनेंगी सारें जेह्ड़े रिश्तेदार आए दे उंदे उनें आखेआ के भई रुट्टी बड़ी शैल बनाई दी इनें बंदा ऐ ते जेह्ड़ा कारीगर कुत्थां आए दा एह् कारीगर एह् साढ़ै इत्थैं दा कोला बंदा ऐ रियासी डिस्टिक दा ते फ्ही ओह्दे बाद च केह् कीता उनें के उनें जेल्लै फक्शंनै च इक उंदे घर फ्ही मतलबै ब्याह् आई गेआ परतियै ब्याह् गी सद्देआ मिगी जेल्लै उनें तां उनें आखेआ भई रुट्टी बनानी तुसें गै ते थुआढ़ी बनी दी रुट्टी बड़ी पसंद करदे लोक ते रिस्तेदार बी बड़ी सिवत करा दे थोआढ़ी ते फ्ही में केह् कीता में आखेआ ठीक ऐ भई अस गे तां साढ़ै इत्थै जेह्ड़ा ज्यादा रवाज ऐ साढ़ै ग्रांऽ च ग्रांऽ च मतलब जिन्ने बी साढ़ै अग्गें पिच्छैं लाके न साढ़े पेई गे जियां रियासी डिस्टिक होई गेआ ते ओह्दे अग्गें पिच्छें जेह्ड़े ग्रांऽ जुड़दे न साढ़ै कन्नै ते साढ़ै रवाज होंदा के इक मतलबै रुट्टी जेह्ड़ी बनानी अस बनाने होन्ने सगले च ते असें केह् कीते दा होंदा के मतलबै इ'यां डोगरी च अस आक्खने उसी आक्खने आं डाह्न डाह्न कड्ढे दा होंदा ओह्दे उप्पर रक्खे दे होंदे सगले ते लक्कड़ी लानी ते लक्कड़ी उप्पर रुट्टी ओह् असें जेह्ड़ी त्यार करी देनी करी दिन्ने आं उनेंगी ते ओह्दे च ओह् रुट्टी जेल्लै बनाने आं अस तां उस रुट्टी दा केह् सोआद होंदा के जियां हून दाल गै बनाई असें ते समझो के दाल चाढ़ने अस ज्यादाचर ब्याह् कारजै च साढ़ै मांह् चने दाल चलदी ऐ ते ते राजमां होई गे मटर पनीर होई गेआ ते ओह्दे केह् मतलबै हून जियां असें इक अपना सगला चढ़ाए दे दाली ते राजमां ते मटर पनीरा दा मटर ओह्दे चाढ़े सगले ते अस केह् करने आं उसी शैल मतलबै गड़काना शैल गड़काई गड़काई गड़काई कम से कम त्रै घैंटे जेह्ड़ा साढ़ै ओह् भांडे जेह्ड़े ओह्दे उप्पर चुल्ले उप्पर चढ़े दे होंदे न ते उसी गड़काने कन्नै केह् होंदा के जेह्ड़ा बी अस हून दिक्खै ने के शैह्रें बजारें च जेल्लै जन्ने आं अस ते उत्थै जेल्लै अस रुट्टी खन्ने आं ओस रुटटी दा इयां असेंगी केह् होंदा के इक ते गैस बनदी दे ओह्दे च ओह् केह् करदे के मसाला सुट्टदे ज्यादा ते मसाले सुट्टने कन्नै केह् होंदा के बमारियां घर बनदे ज्यादा ज्यादा तेह् करदे के तेल होई गेआ जेह्ड़ा रफैन तेल ओह् पाई लैना उनें खुल्ला ओह्दे पाने कन्नै केह होंदा के इक ते गला बेही जंदा कन्नै बमार बमारी जेह्ड़ियां साढ़ी किडनियां होई गेइयां इन्फैक्शन होने च होंदा मतलबै जां कोई जियां बबासीर होई ओह् शुरू होना जियां कोई मर्च कोई मसाले ज्यादा पाए दे बबासीर दे बी बंदे होंदे कोई शुगर दे बंदे ऐ ओह्दे बास्तै केह् करदे कि ओह ज्यादा मसाले पांदे साढ़ा केह् ऐ के असें इक मसाले दा बड़ा घट्ट इस्तमाल करना होर तेल दा जेह्ड़ा बड़ा असें जियां रफैन तेल होई गेआ ओह्दा कोई बड़ा अस इक परेह्ज करने आं कि तेल बड़ा घट्ट पाना जेह्ड़ा सा पित्तल दे भांडे सगले अस दाली बनाने ते ओह्दे च अस तेल दा बेलकोल इ'यां घट्ट इस्तमाल करना ओस मसाला ते ओहदे च मड़ा जेहड़ा ओह्दा जियां बाकी होई गेआ कोई इक सगले च अस कम से कम सौ ग्राम जेह्ड़ा मसाला साढ़ा जंदा ओह्दे च ते मतलबै दो किल्लो मतलबै इक सगले च असें प्याज होई गेआ पाना ते इ'यां थ लस्सन इ'यां थूम बी आक्खने डोगरी च अस थूम गै आक्खने आं उसी थूम जेह्ड़ा तां ओह् कोई मतलबै सौ डेढ सौ ग्राम जेह्ड़ा थूम कुट्टियै कुंडे असें होंदे अपने रक्खे दे कुंड़े च कुट्टियै ओह् जेह्ड़ा अस ओह् सब्जियें पान्ने उस सब्जी कन्नै केह् होंदा असें के इक ते ओह् सब्जी जेह्ड़ी सोआद बड़ी लगदी ऐ ते सोआद लग्गने दा केह् होंदा के साढ़े हून ग्रांऽ च जेह्ड़े बच्चे होंदे निक्के निक्के ओह् बी बड़ी पसद करदे उनेंगी उंदे बास्तै केह् होंदा के एह्दी ना कोई गैस बनदी ते केईं बारी दिक्खो ना अस इयां हून कुतै चली जाचै अग्गें पिच्छैं एह् केह् ऐ गैस बनी जंदी रुट्टी खाद्धी गैस बनी उस रुट्टी दी कोई गैस नी बनदी होर बड़ा इ'यां इक असेंगी साढ़ा कल्चर गै इयै जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी दा कल्चर जेह्ड़ा साढ़ा अस ज्यादा अपने जेह्ड़े देसी मतलबै भांडे च जां मतलबै चुल्ले बनाए दे होंदे जेह्डे लक्कडी दे डाह्न आक्खने आं उसी ओह्दे उप्पर बनाने आं ते ओह् जेल्लै बनाई में रुट्टी ते उनेंगी दित्ती में रुट्टी ते उनें महाराज लोकें गी बड़ी सोआद लग्गी उनें रिश्तेदार जेह्ड़े आए दे हे उनें आखेआ के बाकेआ भई असेंई एह् रुटटी बड़ी शैल लग्गी इनें तुस आक्खा दे रुट्टी एह् के रुट्टी उत्थै कैदियें आस्तै बनांदे रेह् भई साढ़ै आस्तै बी बड़ी सोआदली रुट्टी बनांदे बनाई इनें ते ओह् जेल्लै खलाई खुलाई उनें रुट्टी खाद्धी रिश्तेदारें सारें ते सारें सिफत कीती मेरी आखेआ भई इ'यां करो हून साढ़ै कोई बी कारज होग अगर साढ़े ग्रांऽ च होऐ कारज ते जां मेरे कोई रिश्तेदारें दे कारज होंदा ते ओह् हून असें गी गै मिकी गै आखदे कि भई ठीक ऐ अपनै आई गे भई तुस रुट्टी शुट्टी बनार शुभाश तुयै रुट्टी बनानी आह्नियै ते हून उमर बी मेरी कोई सट्ठ तगर पुज्जा दा ऐ ते इन्नी होश बी बा बड़ी इयां फ्ही बी साढ़ै जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न बचेरे जां इ'यां साढ़ै पैंच सरपैंच न इत्थे दे जेह्ड़े एह् चुने दे नुमायंदे न साढ़े जेह्ड़े होई गे चेयरमैन बगैरा जेह्ड़े तां एह् साढ़ी बड़ी मेरी हैल्प करदे न बचेरे ऐसी गल्ल नी ऐ के जित्थै बी कुतै जाना होग तां कुतै अग्गै पिच्छै रुट्टी बनाने गेदे आं तां चलो भई इनें केईं बारी नेईं बी होऐ फोन करी बी आक्खुडदे भई ठीक ऐ भई सुभाश तू फलानी जगह जा ते उत्थै अपनै रुट्टी शुट्टी बनानी तो फलानै घर कारज ऐ ते ओह् भई रिश्तेदार बड़ी सिफत करा दे तेरी रुट्टी दी ते एह् ऐ के इक ते अपनी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा च जेह्ड़ी ऐ अपनी असें कैम रक्खनी ऐ ते एह्दे च केह् होंदा के एह् कोई बी कम्म करना कशा पैह्लैं अपनी ईमानदारी जेह्ड़ी बड़ी जरूरी ऐ अस कुतै बी जन्नेआं अगर अपनी म्हानदारी कन्नै कोई बी चीज बनाचै ते होर मैह्नत कन्नै मैह्नत ते म्हानदारी लगन ते एह् मैह्नत दा ते लगन दा गै एह्दा गै मतलबै ज्यादा ओह् ऐ रुट्टी च जेह्ड़ा साढ़ा सोआद होंदा मैह्नत करनी मैह्नत करियै कुसै गी चीज जेह्ड़ी बनाई देनी मतलबै हून गेदे कारज कुसै कुसै नसकान करुड़ेआ केईं लोक गाली कड्ढदे ओह् आखदे कनेहा लोहाई हा एह् यरा कनेहा बंदा सद्देआ तू इन्नै रुट्टी नी शैल बनाई नेईं किश ते ओह्दे आस्तै अपने अस इ'यै सोचने आं के माता दे चरणें च रौह्ने आं अस ते अपनी मैह्नत करियै खाचै जेह्ड़ी ते मैह्नत दी कमाई खानी ते कुसै ई बी जेह्ड़ी असें अपनी शैल मैह्नत कन्नै कुसै ई रुट्टी अपनी अस यरा अस शैल बनाई देचै ते अज्ज असेंई मतलबै दस रपेऽ दा कम्म थोह्ग तां कल गी असें ओह् कम्म जेह्ड़ा पंज सौ रपेऽ दा थोह्ना ते इक मेरी बजह् कन्नै चार पंज बंदे साढ़े कन्नै होर होंदे गेदे ते लेवर दे गै होंदे बचारे ओह् बी गरीब बंदे ते उं'दा बी भला होंदा की कि चार पैसे उनें बी शैल लब्भी जंदे ते अगर में रुट्टी गै नी अगर शैल बनाह्गा ते फ्ही लोकें मिगी सद्धना किसी ऐ उनें मिगी फ्ही उनें मेरी बेजती करनी होर सगुंआं दस्सें बंदे गी सनाना के भई शैल नी बनांदा रुट्टी नेईं किश ते अगर में अपनी मैह्नत कन्नै रुट्टी शैल बनाना लोक बी सिफत करदे मेरी ते जियां हून में अपने कन्नै चार बंदे जां पंज गरीब बचेरे बंदे कोई बी अपने दे लेई जन्ना होन्ना कन्नै ते उनें बी ध्याड़ी जेह्ड़ी शैड़ शैल बनी जंदी पंज सौ रपेऽ ध्याड़ी उनेंई लब्भी जंदी ऐ ते अट्ठ सौ रपेआ असें बी देई ओडदे न बचेरे ते चलो जिन्ना ओह्दी माता दी दया कन्नै थ्होआ दी अस उसी पैसे गी बंदियै लैना ते कुसै जेह्ड़ा रुट्टी आस्तै रसो बनानी तां ओह् बड़ी इक मैह्नत कन्नै लगन कन्नै जेह्ड़ी एह् चीज बनानी पौंदी ऐ ते एह्दे बास्तै के चलो ते लोकें दी बी बड़ी सपोर्ट असेंगी ते जेह्ड़े असें बलांदे न बचारे रुट्टी बास्तै दे कुतै मौका मिलग ते हून असें अपना में इक बटसऐप ग्रुप खोलना ओह्दे च में अपना फेसबुक उप्पर बी पाए दे होंदे जियां अस ग्रांऽ च रुट्टी शुट्टी बना ने ओह्दा असें हून सिस्टम कीते दा के ठीक ऐ भई फेसबुक पर बी लोकें गी पता लग्गी जंदा अज्जकल मोदी सरकार जेह्ड़ी ऐ उनें असेंगी हून मोबाइल उप्पर असेंगी इक गल्ल मतलब ऐ कि साढ़ी कुतै कुतै पुजदी ते पैह्लैं अस ग्रांऽ च रौंह्दे हे असेंगी साढ़ी गल्ल कुतै बाह्र जंदी नेथा ऐ ही जियां हून कोई बी स्कीमां देआ दी गोरमैंट अवा जां ते हून हर गल्ल इक इक जेह्ड़ी गोरमैंट घर तगर पुजदी ऐ जां पब्लक तगर पुज्जी जंदी ऐ ते हून जियां अस मतलबै इक रसो में बना ना ते रसोई उत्थैं बनांदे गै साढ़ी विडियो बनांदे न विडियो बनाइयै उनें फेसबुक उप्पर चाढु ओड़नी फेसबुक उप्पर चढ़ी जिसलै तां फ्ही ओह् सारे जिन्ने लोक बचेरे बलांदे न केईं जिनेंगी नेईं बी पता होंदा तां ओह् बी साढ़ी फेसबुक दिखदे ते ओह्दे उप्परा असेंगी जेह्ड़े साईंयां औना शुरू होई जंदियां न दे भई ठीक ऐ लोहाई एह् तुसें रुटटी इत्थै बनानी ते साढ़ै घरा च कारज ऐ जां कुसै मतलबै मून्नन होआ दे कुसै निक्के निक्के फंक्शन चलदे बड्डे बी चलदे ब्याह् शादियें जेल्लै चलदा कम्म तां फेर ओसलै एह् चीजां असेंगी बड़ियां जगह् साईंया औंदियां न ते ठीक ऐ फेर जै माता दी